राजस्थान में शिक्षा प्रणाली त ईंअ ॾाढी सुठी आहे तमामु पर उन में कुझु कमियूं आहिनि जीअं कुझु स्कूलनि में या सरकारी कॉलेजनि में टीचरुनि जी कमी आहे जंहिंजे कारण ॿारनि जी प्रॉपर क्लास नथी लॻी सघे प्रॉपर तरीक़े सां क्लास न लॻंदी नियम अनुसार त ॿारनि खे सिखण लाइ बि कोन मिलंदो टीचरुनि जी कमी हूंदी आहे प्लस हेन हुननि खे पेपरवर्क ॾाढो हूंदो आहे पेपरवर्क कनि या टीचर ॿारनि खे पढ़ाइनि हुननि जो पेपरवर्क में ई टाइम हेतिरो निकिरी वेंदो आहे की हुननि खे ॿार खे पढ़ाइण जो टाइम ॾाढो घटि मिली सघंदो आहे जिन सां पोइ ॿारनि जी बि रुचि घटि थींदी आहे पढ़ण में ऐं हिन सां असांजी शिक्षा प्रणाली ख़राब पई थिए अगरि हिन में थोरो घणो प्रोद्योगिकी जो विकास थे जीअं ॿारनि खे कंप्यूटर जी टेक्नोलॉजी वग़ैरह कंप्यूटर वग़ैरह कॉलेजनि स्कूलनि में सेखारियो वञे पियो उन जी प्रॉपर क्लास लॻे छाकाणि त स्टाफ पूरो कोन्हे हुननि वटि त स्टाफ ई कमी जे कारणु शिक्षकनि जी कमी जे कारण हुननि खे चङी परेशानियूं थींदियूं आहिनि पेपरवर्क ई ॾाढो थी वेंदो आहे जिन सां उहे क्लासूं ॾाढियूं घटि वठी सघंदियूं आहिनि जंहिंसां ॿार ब स्कूल घटि अचण जी कोशिश कंदा आहिनि की पढ़ाई थिए कोन थी स्कूल में छा कयूं इने में न टीचरनि जी ग़लती आहे न ॿारनि जी ग़लती आहे इन में पंहिंजो शिक्षा प्रणाली जो थोरो सो ग़लती मञंदसि मां छाकाणि त उन्हनि जी ग़लती जे कारण ई हिते शिक्षकनि जी कमी आहे घणी नौकिरियूं त निकिरनि पियूं पर पेपर लीक थियण जे चकर में नौकिरियूं ॿ ॿार लॻी नथा सघनि ॿार हुननि जी पूरी कयल महिनत ख़राब थी थी वञे उन्हनि जा ॾिनल पेपर था ख़राब थी वञनि पेपर लीक जे कारणु त असांखे इन शइ जो थोरो ध्यान र रखिणो खपे ऐं इन जे मथां ई असांजे देश जो विकास निर्भर थो करे असांजे देश जो फ़्यूचर निर्भर थो करे असांजो देश भविष्य में कहिड़ो हूंदो अगरि शिक्षा प्रणाली ई सुठी न हूंदी त असांजे देश जो विकास कीअं थींदो त मां निवेदन कंदम सरकार खां कि उहे हिननि शयुनि ते वधीक ध्यान ॾिए थोरो वधीक ग़ौरु फ़रमाए